हाँ हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत प्राकृतिक संसाधन हैं जिनसे हम जिनका हम उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर सकते हैं जैसे कि हवा पेड़ और इनसे हवा पेड़ और पौधे इनसे हम आगे चल कर आयुर्वेदिक दवाई भी बन सकती है जो हमारे अंचल के जीवन में काम आती है और इनसे हम ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं और ऐसे बहुत से प्राकृतिक संसाधन भी हैं जिससे जिसमें ये सब यूज होते हैं और और हम गतिविधियों के अनुसार इसका हेल्थ और सही होता है